जियां मिगी तुसें इक इक कोशन आया कि पाॅलीटिशन दा किन्ना असर साढ़े कशमीर च जां किन्ना पार्टीस्पेट करा दियां पार्टियां अदर पार्टियां जां केह् चीज ऐ इत्ते ते मिगी ते इत्थै तक है कि जेहकी साढ़े जम्मू दे लोक ना ओह् खिच्चियै कोई दस परसैंट इसी चीज गी परमोट अग्गै लेना मतलब कि पुजदे ना ओहदे बाबजूद साढ़ा जेहका डोगरा कल्चर ऐ डोगरा कल्चर बिच जेहकी साढ़ियां कुछ पार्टियां कुछ लोक जेहके साढ़े अपने मतलब कि में नां केह् नां में लेना ही नेी चांहदी पर एह् है कि कुछ लोक जेहके डोगरा गी अग्गै लेने आस्तै बी बधा दे ना झगडे़ बी होआ दे मतलब कि रोड च बी बैठा दे स्ट्राइकां बी करा दे औऱ कुछ चंद लोक फैमली ना जेहकियां जेहका साढ़ा जम्मू कशमीर गी तोड़ना चाहंदियां ना ते ओहदे बाद मतलब कि उंदे चंद फैंमली दी बजह कन्नै जेहका अस लोक फिर थोह्डे़ पिच्छे होई जन्ने किसे गल्ला बिच बी हर जगह साढ़ा बंदा जेहके मतलब कि लोक बंडोई जंदे पर इस बारी असें मतलब कि इब्भी मसूस होआ दा कि लोक बडे तंग होऐ दे है जेहके पिच्छे परिवार दो त्रै रेही चुके दे ना बड़ा लोकें पर मतलब कि जात पात उप्पर पंगे कराना दंगे कराना ओहका चीज कराना एहकी चीज कराना पर एह् है कि जंदू दे कोई बी इक ऐसी पार्टी ऐ कि जिन्हे आसेंगी महिलांए भी हक दित्ता अग्गे बधने आस्तै और साढ़ियां भैनां ना जेहकियां अज्ज इलैकशनें बिच बी हैन डीडीसी बी हैन बीडीसी बी हैन औऱ साढ़ियां पैहलें ओह् हा कि जमम्ू कशमीर बिच लेडिज बाहर नेईं ही आंदियां के जे कि में पहला कोशन बिच बी में आनसर दित्ता हा कि साढ़ियां जेहकियां भैना मावां भैनां ना ओह् बड़िया पिच्छे हियां कि के उनेंगी घरा दा बाहर नेईं ही निकलन दिंदे इलैक्शन कुद्धर लड़नी ही उनें पर एह है कि अज्ज टाइम बिच साढ़ियां कुछ भैनां डीडीसी बीडीसी सरपंच पंच अग्गे आइयां और अवेयरनेस बी साढ़ी जनानियें गी साढ़ियें भैनें गी अवेयरनेस बी होई और ओहदे बाबजूद पाॅलीटिशन आने दा रीजन लोकें दा लोगे गी मतलब जनानियें गी हमेशा पिच्छे रक्खेआ जंदा हा अग्गै नेईं हे जान दिंदे अग्गै केह् जाना साढ़ी जनानियां बाहर गै नेईं ही निकलन दिंदे ऐ हे अज्ज ऐ कि थोह्ड़ा अस लोक बाहर आए हा जां साढ़ियां पिच्छे जेहकी मतलब कि कोई थोह्ड़ी पीढ़ियें च लोक थोह्डे़ अग्गे अवेयरनस होऐ जित्थे अवेयरनेस दा पता लग्गेआ कि केह् चीज होंदी ऐ पाॅलीटिशन केह् ऐ केह् नेई ऐ पर अज्ज बी लोकें गी बजारें जेहडे़ बाहर प्हाडे़ं च लोक ना अज्ज धोड़ी उनेंगी सिर्फ में आक्खना चाहन्नी कि जेहके लोक स्हाडे़ पहाडे़ं च बिच हैन उनेंगी सिर्फ बोट पाने दा हक ऐ स्हूलतां साढ़ियां नेईं पुजदियां नेई हैन में ऐ बी आक्खना चाहन्नी कि के जम्मू कशमीर दी तरफ दा इक मतलब कि आक्खना चाहन्नी मतलब कि कोई बी पाॅलीटिशन कोई बी आंदी ऐ अगर पहली गल्ल ते ओह् पहली पनेलटी साढ़े प्हाड़ दे लोकें गी देआ ग्रां दे लोकें गी देए डोगरे लोकें गी देआ और डोगरा कल्चर जेहका अग्गे बधाया जाए और इसी चीज गी अस बी प्रमोट करा दे और साढ़े भ्रा कुछ साढ़ियां भैना जेहकियां रोड उप्पर बी आंदियां प्रमोट बी करदियां करने बी दिंदया और अज्ज आसेगी इस करियै अपने आप च गर्व मसूस होंदा कि जिस टाइम च अस निकले हे उस टाइम च जां साढ़े पापा जा साढ़े दादे परदादे जिस टाइम निकले उस टाइम च लेडिसज घरा बड़िया घट्ट निकलदियां हां अज्ज जम्मू कशमीर च जेहकियां घट्ट तू घट्ट पजांह् परसैंट लेडिज अज्ज जेहकियां बाहर आंदियां ना रोड बिच बी प्रोटेस्ट बी करदियां हक बी मंगदियां औऱ पहले ते मतलब कि जम्मू कशमीर च इक ऐसी कुछ परिवारे ने ऐसा करी ओड़े दा हा कि जाननी गी बाहर निकलने दा मौका ही नेई है दिंदे ऐहे ठीक ऐ ते अज कोई जनानी बाहर निकली जंदी ही ते ओहदे घरे आहले गी भड़काई ओड़ना इयां करी ओड़ना उआं करी ओड़ना जनानियां बचारियां घरे दे अंदर रौंहदे रौंहदे पता ही नेईं हा होंदा कि बाहर के करना ऐ में अपनी गै गल्ल सनानी हां कि में दो ज्हार दो ज्हार अट्ठ बिच में समझी लैओ कि इक इलैक्शन लड़ी ही उस टैंम बिच में मिगी इन्ना डर हा कि जिसलै गड्डी उज्पर बेनर लाने हे ते में सगुआं अपनी आप बीती सनानी आं जिसलै गड्डी उप्पर वेनर लाने हे ते में ड्राइवर गी मना कीता कि तू बेनर लाइयै मेरा घरे दे बाहर नेई खड़ोएआं ते वेनर तू दमेल कोला अग्गे लाई लेआं उनें केह् कीता कि मुडे़ ने वेनर लाए ते बैनर लाई ओड़े सिद्धे लाइये गड्डी अग्गै खड़ोई गेआ मेरे होटल दे बाहर जिसले ओह मेरे होटल दे बाहर खड़ोता मेरे डैडी औरे गी कुसै ने फौन कीता डैडी औरे आखेआ तू केह् कीता साढ़ी बदनामी होई गेई इयां होई गेई उस टैंम बिच में मतलब कि में जम्मू ते गेई पर में रस्ते रौंहदी गेई यार में पता नेई हून घरे आहले मिगी अंदर जान देना जां नेई जान देना ऐ फिर में इक अपने मेरे ताए दा बेटा हा में उनेंगी फोन कीता में आखेआ भैया इयां गल्ल होई गेई में ड्राइवर गी मना बी कीता फिर उनें मिगी थोह्ड़ी हिम्मत दित्ती उनें आखेआ तू टैंशन नेई ले तू जां जिस कम्म लेई लग्गी दी ऐ आसेंगी खुशी ऐ साढ़े राजपूते परिवार च इक कुड़ी बाहर निकली ऐ कोई दिक्कत नेई में समझाई लैगा और उस टैंम च मतलब कि मिगी अज वी चेता उस टैंम च में इलेक्शन लड़ी ही बनी बसोली दा उस टैंम च में तिन ज्हार बोट लैता हा और जेहके मेरे चाचे जी कटरा खड़ोते दे हे उंदी जमानत बी जब्त होई गेई ही ना नेई में उंदा लैना चाहंदी पर ओह् उस टैंम च मतलब कि पहली खुशी लाइफ च एह् लग्गेआ कि नेईं अगर में तिन दिन उस जगह बिच जेइये तिन दिन बिच में अगर साढे तिन ह्जार बोट लेई सकनी हा ते एहदा मतलब मेरे बिच में नेई लेई सकदी पर साढ़ियां भैंना दुखी ना साढ़ियै भैने गी हिम्मत देने आस्तै कुसै ते कुसै कदम चुक्कना ऐ और उस टैंम बिच में एह् कदम अपनी राजपूती फैंमली च में पैहली कुड़ी ही जिनें एह् कदम चुक्केआ हा कि में हून बाहर दा कम्म करना चाहे जो मर्जी होऐ दुनिया जो मर्जी करे औऱ इक सिक्ख मतलब मिगी मेरे घरे आहले दित्ती ही मेरे डैडी औरे गै आखेआ हा जिसले लोक कुछ गल्ला करदे है अस वी घार चुप करिये बेहियै सुनना शुरु होई जंदे है और अस चुप गुम होई जंदी ही अज्ज मिगी कुसै ने इयां आखेआ अज्ज इद्धर बैठी दी ऐ अज्ज उद्धर बैठी दी ऐ मतलब उस चीज दा हून जिसलै मिगी पता लगदा ते में चुप गुम होई जाना कि केह् होई गेआ मेरे कन्नै कि मिगी इनें इयां आक्खी ओड़ेया पर फिर मेरे इक बारी मेरे डैडी ने मिगी आखेआ बच्चा जिसलै कुसे दी बुराई शुरु होंदी ना तेरी लोक बुराई करगङ तू उप्पर चुकोना हमेशा याद रक्खेआं औऱ साढ़े डोगरें दी बी इक मतलब कि क्हावत ऐ कि जिन्नी तेरी कोई बुराई जिन्नी तेरी कोई निंदेआ करग तू इन्ने उप्पर जाना और बाक्या मेरे डैडी होंदी ओह् गल्ल मिगी अज बी याद ऐ औऱ अज्ज बी में अगर उंदे कन्नै कुदे बौहनी हां दस्सें दिनें पंदरे दिनें उंदे कोला मिगी चार गल्ला सिखने गी मिलदी ना उस टैंम च मतलब जियां साढ़ी बुराई शुरु होई ते साढ़ा नां इयां उप्पर जाना शुरु होया ते अज्ज में महामाई दी मतलब कि जेहदे चरणे दे बिच बैठे दे आं ओहदे आशीर्बाद कन्नै ठीक हां बेल सेटल हां पर ऐ हे कि साढ़े अपने कोला आसेंगी बाहरे आहले बह्त स्पोर्ट कीता साढ़े कटरे दे लोकें बड़ा स्पोर्ट कीता मेरे गी में मतलब कि हत्थ जोड़ियै उंदा अग्गै बी रिकवेस्ट करनी आं कि मिगी सब तू ज्यादा स्पोर्ट मेरे कटरे आहले मेरे मतलब अडीमीनस्टेरशन ने मिगी इन्ना स्पोर्ट कीता ना हद तू ज्यादा कि अपने बच्चे आंह्गर मतलब में कोई गलती बी होंदी ही ना ब्हालियै समझांदे हे बडे़ अज्ज साढ़े कटरे बिच बडे आदमी ने जेहके मतलब कि काफी ऐज आहले ना ओह्बी समझांदे ना कि मतलब ऐ चीज इयां नेई करनी एह् चीज उआं करनी साढ़े डोगरे दा एह् इक एह चीज बड़ी मतलब कि अच्छी लगदी ऐ कि अगर कोई बी बजुर्ग बच्ची कोई बैठी दी होग कोई गल्ल करा दी होग ते उनेंगी जरुर समझांदे कि बेटा इयां नेई ते बच्चा इयां करना पर अगर एह् चीज में दिल्ली बी पंदरां बीह दिन रेही ऐ आई में मतलब कि साले दे चार पंज बारी में दिल्ली जन्नी आं कोई कुसै कन्नै लैना देना नेईं लोक फोने उप्पर लग्गे दे होंदे ना पर अज्ज साढ़े डोगरा कल्चर बिच साढ़े जम्मू बिच इक चीज और दिक्खने गी मिलदी ऐ शामी तुस कुदे बी ग्रां बिच चली जाओ ते लोक जेहके ना जिसी आक्खदे ताश